मां कंहिं कॉलेज मां त कोन ड्राइंग सिखी आहे पर हा मां पंहिंजे ई स्कूल में बचपन खां वठी आर्ट सिखी आहे ऐं

आर्ट जे बारे में त इलाही यूनिवर्सिटीस में ऐं फ़ाइन आर्ट्स जा कोर्स प्राइविट सेक्टर में बि इलाही हली रहिया आहिनि मददगार आर्ट त साबित थी सघे थी पई जीवन में छो के आर्ट हिक त पंहिंजे मन खे बि ख़ुशि रखे थी पई ऐं माण्हू इन सां करियर बि पंहिंजो ठाहे सघे थो पियो ऐं अॻिते इन सां ॿ आमदनी बि कमाए सघे थो पियो पर मुंहिंजो कोई अहिड़ो कोन्हे लक्ष्य मां पंहिंजे शौक़ु लाइ ई आर्ट कंदी आहियां जॾहिं बि मूंखे वक़्तु मिलंदो आहे त मां पंहिंजे ख़ुशीअ जे लाइ आर्ट कंदी रहंदी आहियां